شبھاس چندر بوس جنہیں نیتا جی کے نام سے جانا جاتا ہے نے نعرہ دیا تھا تم مجھے خون دو میں تمہیں آزادی دوں گا جو آج بھی دیش کے ہر ناگرک و یوواؤں کے دلوں پر انکت ہے کب اور کہاں سے یہ لڑائی آزادی کی شروع ہوئی آزادی کی پہلی لڑائی دس مئی اٹھارہ سو ستاون کو شروع ہوئی اس کی شروعات دہلی کے پاس میرٹھ سے ہوئی اس کی شروعات بنگال میں سپاہیوں نے برٹس ادھیکاریوں کے خلاف کی مانا جاتا ہے کہ آزادی کے اس پہلی لڑائی کے بعد بھارت میں برٹس اسٹ انڈیا کمپنی کا راج ختم ہو گیا تھا بنگلہ دیش کی آزادی کے لڑائی کے دوران مکتا واہینی کا گٹھن پاکستان سینا کا اتیاچار کے ورودھ میں کیا گیا پاکستان کے تتکالین سینیک شاسک جنرل یدھ کے خلاف پورے پاکستان میں اسنتوش بڑھ گیا تھا اور بنگلہ دیش کے سنستھاپک نیتا شیخ مجیب الرحمن کے آندولن کے دوران میں یہ اپنے چرم پر

اس میں لوگوں کو بہت پریشانی ہو گئی کتنے مارے گئے کتنے کاٹے گئے کتنے لا اپنے کتنے ماں بیٹے سے بچھڑ گئے کتنی بھائی بہن سے بچھڑ گئی کتنے مانگوں کے سندور اجڑ گیا اس میں بہت سے اچھے ہمارے اچھے اچھے ایک دم بہادر آدمیوں کی موت ہو گئی بھارت کی آزادی کی گھوشنا کرنے والے بڑیٹس پی ایم کلینٹ اینٹلی انیس سو اٹھائیس میں بھارت آنے والے سائمن کمیشن کا حصہ تھے اس میں مسل آزاد کرانے میں بھارت کو آزاد کرانے میں مسلمانوں کی موت لگ بھگ دو لاکھ ساٹھ ہزار سینک جس میں مکھیتہ ہندو اور سکھ تھے بھارت گئے اور ایک لاکھ چالیس ہزار سینک جنہیں مکھیتہ مسلمان تھے پاکستان گئے